हा असां योग सिखण लाइ बाबा रामदेव खे फोलो कंदा आहियूं योग सिखण लाइ बाबा रामदेव जा नियम लागू ॾिसी ॾिसी करे हुन खे योग सिखंदा आहियूं योगा सिखंदा आहियूं हुन जा नियम हेॾा कठिन हूंदा आहिनि छोकी असां शुरू शुरू कुझु बि सिख योगा हुजे या ॿियूं बि त हुन में कठिनाइयूं थींदियूं जीअं कि असां शुरू शुरू में सिखंदासीं त असांखे किथे सूरु थींदो छोकी शरीर जूं नसियूं जामु रहंदियूं यानी के असां सिखण में तरह तरह प्रकार जूं कठिनाइयूं थींदियूं कंहिंसां कंहिंसां सूरु थींदा टंग में सूर थियो या वरी असांखे कंधि में सूरु थींदो शरीर में पीला टाइप महसूसु थींदी आहे उहो त कुझु बि सिख शुरू शुरू में कठिनाइयूं ईंदी आहे उन सां शरीर जी नसियूं थोरी जाम हूंदी जीअं जीअं असां सिखंदा वेंदा आहियूं त असांजे शरीर नसियूं हलंदी वेंदियूं ईअं असां सिखंदा वेंदा आहियूं ऐं इहे असां उन्हनि जे जीअं कि असां बाबा रामदेव हिकु असां ॾिसंदा आहियूं कि आहिनि असां कि असांजी योगासन करे सघंदा आहियूं उन में ॾाढी पीड़ा महसूसु थींदी आहे असांजे शरीर में कुझु बि असां न करे कॾहिं असां कयो न आहे न करे कर त योगा त असांखे शरीर में ॾाढी कमज़ोरी ऐं अलाए कीअं महसूसु थींदो आहे कि लॻंदो आहे सिखी न पर असां धीरे धीरे कंदा वञू असां जीवण में योगा बि ॾाढी ज़रूरी आहे इन करे असां योग सिखण में ॾाढो कठिनाइयूं महसूसु करिणी पवंदियूं आहिनि